हाँ मुझे लगता है कि न्यूज़ मीडिया जो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो मुद्दा है ओ ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज़ कवरेज़ करते रहते है लेकिन न्यूज़ वालों की बात भी कौन सुनता है अगर न्यूज़ में ओ बोल देंगे तो कितना ज़्यादा ओ हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर वो सौ पतसेन भी अगर ओ कहे तो उसमें से बीस प्रतिशत ही होता है और तो ज़्यादा तो नहीं होता है ना और कभी कभी मतलब जो आप बोल रहे है कि मतलब सब बात मीडिया पर होती है कि नई होती अगर हम मतलब हर घर की बात बोले तो हर घर की जब असुविधा है हर व्यक्ति की जो असुविधा है ओ तो मीडिया कभ्रेज़ नहीं कर सकती क्योंकि सबकी घर में क्या हो रहा है ओ सब जानते है और इससे बहुत बड़े बड़े जो दिक्कत की बात है ओ हमेशा घर में दब के रह जाती है जैसे कि नारियों पे मतलब महिला पे बहुत जो अत्याचार हो रहा है ओ तो मीडिया कव्हरेज़ मतलब हर घर को जाकर तो मीडिया कव्हरेज़ नहीं करती है तो ये एक बात है तो इसीलिए मैं सरकार से ये बात करना चाहूँगी ओ ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करिए और ऐसे ही करना चाहिए